सालमे एकटा बड़का दिन आबै छै जकरा गुड फ्राइडे नामसँ प्रसिद्ध कएल जाइ छै ओ सालके सबसँ पैघ दिन होइ छै ओकरा हम कहल जाइ छै कि आइ सबसँ बड़ा दिन छै गुड फ्राइडेके सहरसामे ने संस्कृतिक कथा प्रथा अइ रीति रिवाजके पालन इसकुलसबमे बतायल जाइ छै जे कल्चर जकरा कहल जाइ छै रीति रिवाजके गाना डान्स या कोनो भाषण एहन टाइपसँ होइ छै जे प्रथा संस्कृति संस्कार आओर पहिचान समुदायके बारेमे संस्कृति प्रथा या रीति रिवाजके पालन कएल जाइ छै योगदान तऽ छै कि ई संस्कृति प्रथासँ शिक्षक शिक्षणगण होइत छै